भारतांत विंगड विंगड खेळ खेळटात पण तातूंत चड खेळपी कबडी क्रिकेट फुटबॉल आनी चेस तशेंच बुद्दीबळ चेस म्हळ्यार बुद्दीबळ तशेेंच गर्ल्सूय लॅडिजांचेय आसा लॅडिजूय आतां सध्याक क्रिकेट खेळटात चेसूय खेळटात बॅटमिंटनूय खेळटात भारतांत आतां हे खेळ खूब लोक भाग घेता आनी खेळून खेळून नांव वयर काडला हे खेळ खूब फामाद जाला आतां चड फामाद म्हणटा तें क्रिकेट भारतांतले नॅशनल प्लॅ नॅशनल प्लॅ आमचे कबड्डी कबड्डी सुद्दां आतां कितलेंच जाण कबड्डी ट्रॅनींग घेतात तशेंच आमच्या देशांतले फामाद तालीमबाज जे कोण आसात पयलीचे जे कोण पयली कोण खेळून गेल्या सुनील गावसकर म्हणाका कपील देव म्हणाका आता सद्याचो सचीन टेंडूलकरूय आसा हे लोक जे खेळून गेल्ले आसा तेच गायडंस दिता आता जे कोण नवीन आसा तांकां गायडंस दितात आनी आमचे खेळाचे नांव वयर काडटा कबड्डी तर तुमी पळयल्यातूच कबड्डीन आमचें नांव कितलें वयर सरला तें तशेंच क्रिकेटान जर पळयत जाल्यार विराट कोळी धोनी हांचे नांव तुमी आयकलांत आसतलें कितलें फाामाद आसा ते तशेंच क्रिकेट आनी फुटबॉल फुटबॉलनूय खूबशे आमचे तरणाटे भुरगे जे आसा ते खूबशे आमचे भुरगे आतां तालीम घेता बरें बरें लोकां कडेन आनी ते आमचे क्रिकेटीचे टिमीन जॉयन जातात भारतांत खेळाचो खूब फायदो जाता भुरग्यांकूय जाता देशाचेंय नांव वयर सरता तशेंच तालीम दिवपी जे मनशां आसा ते सुद्दां दीस रात तांकां ट्रॅन करून तांकां तयार करून देशाचें नांव वयर काडटा